बुन्दा माथाम माब्रैआ थाखायो आरो बेमार फैब्लानो थांजोब्बाय देग्लायथ' मासेबो बासायाखै बिमा मानैल'सै बेमारबा गारहरबाय फिसा फिसाखौ मुलिबो होफेरनो रोङा ओरैनो बेमार जाबाय थैबाय गारहरबाय बिदि फबना दोनबाय बिदिसो गिदिरब्ला एसे जाहाङाव जाबाय गिदिरफोरखौ सेरसे देर केजि जानायखौ जाबाय नङाब्लाथ' फबना दोनबाय बिदि आरो फानब्लालाय फानजायो अननानै दोनो आङो बेमाराव थैजोबो देरस्लाबाना पवासेखौलाय मा होननानै फानगोन सेरसेफोर जाब्ला फानो सेरसे देरकेजिफोर जानायखौ खामायनायालाय जोंबो खामायो दा बेमारासो देग्लाय गैया बेमारा खननै फैदों देग्लाय बेमारा बेवनो लाखिनो हायाखै फाननोबो मोनासै आगोलावलाय मोन्दोंमोन मोनबाय बाहायबाय जाबाय बहा गोसोआव थाबाय थानो जोंना बे लकेल दाउल' जेबो दाउ फिसिया कुरयलार सैलार गैया ब्रइलार सयलार फिसिया गावालि दाउल' हांसोआबो सेमोन लाबाय देग्लाय गैया फारौखौबा लाया हांसोआ सेमोन दंमोन सेस बेबो फाननो लागायावसो बेमार जानानै थैजोबदों मासेबो फाननो मोनाखै आठथा हांसोखौ गाहायाव दै होयो हांसोआथ' गोजौआव दैनो हायाना दाउआलाय गोजौआव खाना होनांगौ एसे गेजेराव इनजुर गेजेराव गोजौद्रायाव दैयो आरो गन्द्रायावबो थायो ओंखाम संनायफोरावबो थाफायो माब्लाबा मासे मानै दाउ गन्द्रायालाय थाखायो बिदि दाउआ गोदो रायजो जाजेननायनिफ्रायनो फिसिबाय आरो आलासि जाहोनो मोन्थों मासे मानै खरस गैयियाव फाननो मोन्थों होननानै फिसियो आरो